बालाघाट ज़िले में रोजगार और आजीविका के बहुत सारे स्रोत हैं जैसे कृषि उद्योग सेवा स्व रोजगार लोग सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं परंतु सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देना चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करना हर किसी के बस में नहीं होता निजी नौकरियों को भी कर पाना संभव तो नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि निजी नौकरियों में खर्चा बहुत अधिक आता है हमें यदि अपना व्यवसाय खड़ा करना है तो कम से कम हमारे पास में डेढ़ लाख से तीन लाख का बजट हाथ में होना चाहिए यदि हम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यवसाय भी यदि खड़ा करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं बालाघाट जिले में व्याप्त बेरोजगारी को अगर देखा जाए तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि आप प्राइवेट कंपनियों में लगे यदि प्राइवेट में नहीं लग सकते तो आप स्वयं का रोजगार देखें जिसे हम निजी व्यवसाय कहते हैं उसके बाद में सरकारी नौकरी की यदि मैं बात करूँ तो सरकारी नौकरी में हमें उतना ज़्यादा ध्यान तो नहीं देना चाहिए लेकिन हाँ बाईस तेईस की उम्र तक हमें सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए यदि उसके बाद सरकारी नौकरी ना मिले तो अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं करना चाहिए बालाघाट जिले में रोजगार की के साधन तो बहुत कम हैं और जीविका के मुख्य स्रोत में सबसे प्रमुख यहीं पर कृषि है और बालाघाट में तो उद्योग बहुत ही कम है और यहाँ पर सेवा तो वैसे की जाती है विभिन्न संगठनों के माध्यम से जिसमें यू एस आर बैंड वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के द्वारा रक्तदान किया जाता है और दान पात्र सेवा समिति के द्वारा गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाती है और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है इस प्रकार से बालाघाट जिले में बेरोजगारी तो बहुत है लेकिन यहाँ पर संगठनों के साथ जुड़कर सेवाभाव से लोगों की सेवा भी की जाती हैं